हैलो आं जी बस ठीक तुस कुन्न बोल्ला दे अच्छा ठीक ऐ ते जेह्ड़ा फंक्शन होआ दा ना सांबा च एह्दे च एह् ऐ कि डोगरी डांस बी ऐ ते पंजाबी डांस बी ऐ तुंदे कोल दो ऑप्शन ऐ कि जेह्का तुसी चंगा लग्गे ओह् मिगी दस्सी ओड़ो ते तां फ्ही में स्कूल आइयै ते जिन्ना बी एह्दा गाने जिन्ना बी नृत् जेह्ड़ा ओह् थुहानू दस्सी ओड़गी पंजाबी दी जेह्ड़ी ड्रैस होंदी ऐ ओह् ही परांदा होई गेआ ते कुर्ता थोह्ड़ा शार्ट रक्खी लैयो ते नाल एह् पटियाला सलवार थुआढ़ी होई जानी ते ओह्दे उप्पर पटियाला जुत्ती ते मेकअप करियै सुपर ते एलीगेंट लग्गनी चाहिदी कुड़ी एह् ऐ मोटिव आहो ते आहो थुआढ़ी नज़र च अगर ऐ कोई गाना ते मिगी सनाई ओड़ेओ जां मिगी व्हाट्सएप करी ओड़ो ते अगर निं ऐ व्हाट्सएप ते तां में दिक्खनी आं ते फ्रैंड कन्नै थोह्ड़ी डिसकस करनी ऐ ते तां में थुहानू सनाई देगी जेह्ड़ा होंदा ऐ फाईनल गाना ठीक ऐ आहो आहो ओके ओके मानवी ठीक ऐ ओके